دنیا ڈولپ کر گئی دنیا اوج پر آ گئی ترقی پا گئی دنیا کو عروج ملا ترقی ملی تو اب لوگ فون پر سوشل میڈیا پر گانے سننے لگے ٹی وی گانے سننے لگے ناچ گانے دیکھنے لگے لیکن اس سے قبل پانچ سال پہلے دس سال پہلے جب چلے جائیے تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا آپ کے سامنے یہ بات ایکسپوز ہو جائے گی کہ لوگ غریبی کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے نادار کی وجہ سے بلکہ دنیا کے اندر دنیا اتنی ڈیولپ نہیں تھی دنیا کے اندر اتنے وسائل اور آلات نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ گانے موبائل میں دیکھ سکے اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے یعنی تمام لوگ غریبی کے حالات میں زندگی گزار رہے تھے تو پہلے کے لوگ جو گانے جو سنتے تھے وہ ریڈیو میں کیسے سنتے تھے وہ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا اصول اور ضابطہ اور رولس یہ ہوتا تھا کہ ریڈیو پاسٹ ایک پارٹ لگاتے تھے ایک حصہ لگاتے تھے پھر وہ اس میں نیوز خبریں اور پرچار دیتا تھا اور پھر لوگ اسے توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور اور اس کے اور ان سے ان کا شوق جگتا تھا اسی طرح اسی طرح آج کے اسی طرح جب دنیا ڈیولپ کر گئی لوگ خوشحال ہو گئے مفلسی نادار غریب محتاج محتاج غریبی محتاجگی ختم ہو گئی تو انسان اپنے موبائل کا استعمال کرنے لگے اور خوب زور و شور سے استعمال کرنے لگے